जी नमस्ते महाराज में सूल ग्रांऽ च रौहन्ना इक बंदा ते रेआसी डिस्ट्रिक च पौन्ना में इक निक्का जेहा कम्मकाज जानना इक बाल कट्टने दा में हल्ली कम्म सिक्खा कुसै बंदे कच्छ जां थोह्ड़ी बौह्त जाच ऐ मतलब पूरी निं ऐ मतलब कटिंग करने दा कम्म सिक्खा ना ते कोशश करा ना पूरी के मतलब एह् पूरा मेरे कशा कम्पलीट होई जा मतलब अगर में सिक्खा ना कुसै कच्छ ते मतलब मेरे अग्गें बी कोई मुड़े औन ते में बी मेरे अग्गें बी सिक्खन मतलब मेरी इक छोटी जेही दकान ऐ निक्की जेही स बाल कट्टने आह्ली ते एह्दे अलावा में होर बी इक निक्का जेहा कम्म करना पी एच ई थोह्ड़ी डेली वेजर दी नौकरी करना ते उद्धर बी मिली जंदा नौ ज्हार रपेआ म्हीने दा मंथली ते उद्धर बी मिस्त्री साथ ही रैहन्ना मिस्त्री दा कम्म सिक्खा ना मतलब पाइपां शाइपां जोड़ने दा जि'यां बी होंदा जो कालर भरना जां जो बी ऐ सिक्का भरना ते जादा मेरा इ'यै चला दी कोशश कोशश के में कम्म बाल कट्टने दा गै सिक्खना के ओह्दे च अज्ज चलो में सिक्खा ना कुसै कच्छ कल मतलब होर मेरे कच्छ कोई औग मुड़ा ते कोशश इ'यै के मतलब अज में बीह् रपेऽ कट्टिंग दे लैन्ना ते बीह् रपेऽ बीह् रपेऽ शेप दे लैन्ना ते त्रीह् रपेऽ कट्टिंग दे लैन्ना ते मतलब पंजाह् रपेऽ टोटल लैन्नां में मतलब बाल कट्टिंग दे बाल शेव दे ते में बी इ'यै सोचना इद्धर अच्छे अच्छे सैलून न में बी उ'यै जेहा बनां वा में हल्ली इ'यां थोह्ड़ी मेरी कमजोरी ऐ में हल्ली कुसै कच्छ कम्म सिक्खने जन्ना ते फिर इ'यां बिच्च अपनी दकान बी करी लैन्ना ते थोह्ड़े मेरे कच्छ इ'यां गरीब जेह् लोक औंदे उं'दे कच्छ पैसे बी उन्ने गै होंदे के जिन्ने मतलब देने जोग्गे निं होंदे ते कोशश करा ना में बी के मतलब मेरे कच्छ बी मतलब जि'यां नमें नमें मुड़े निं ओह् कट्टिंगां सिक्खियै औंदे मतलब ओह् इ'यां कोशश करन यूट्यूब उप्पर बी दिक्खन मतलब कि कि'यां कट्टिंगां करदे केह् करदे नेईं ते कोशश ते मेरी जारी ऐ मतलब मेरा बी अच्छा सैलून होऐ अच्छी मेरी कमाई होऐ मेरे बच्चे बी अच्छे स्कूलें पढ़न कोशश मेरी जारी ऐ मतलब मेरा बी इक दिन अच्छा सैलून होऐ मेरे अग्गें बी जि'यां में कुसै कछा अज्ज कम्म सिक्खन जा ना जां ते इ'यां मेरे कच्छ बी मुड़े औन कम्म सिक्खन लेई एह् मेरा मतलब टाइटल ऐ एह् मेरा कम्मकाज ऐ ते इ'यां में पी एच ई बिच्च बी इ'यां डेली वेजर दा इक मिस्त्री दा हैल्पर आं ओह् बी कोशश दोनो चला दियां के कोई ना कोई सिरा चढ़ी जा एह् मेरा इक पोआइंट ऐ लास्ट कोशश ते मेरी जारी ऐ जां मिस्त्री बनी जां जां कट्टिंग दा कम्म मेरे कच्छ पूरा आई गेआ चलो कल अज्ज निं तो कल सेही मेरा दिन अच्छे आई जान मेरे बच्चे दे अग्गें चंगी जि'यां मतलब अज्ज दे लोकें दे बच्चे न जां अच्छे स्कूलें पढ़ा दे अच्छे कपड़े लांदे जां अच्छे सैलून बिच्च जा दे अच्छे जो बी ऐ मतलब साढ़े बच्चे नेईं जाई सकदे गरीबें दे ते कोशश ते ऐ पूरी